की हओ कतय ई बैग किनलह बैग तऽ कोनो बढ़िआँ नहि बुझना जाइत छह नहि कपड़ा एकर बढ़ियाँ छह नहि चेन बढ़ियाँ छह एकर दीर्घजीवी कामना नहि कयल जा सकैए कोन दोकानमे लेलह ठका गेलह एकरा बदलि कऽ कोनो दोसर बैग लऽ आनह